जय झूलेलाल असांजे सूरत शहर में परिवहन जा जाम साधन सुठा वधी रहिया आहिनि जंहिंमें हवाई अॾा सिटी बस आउट सिटी बस रेलवे बस ऑटो रिक्शा उबर कार रैपिडो ओला इहे सभु जाम सुठी फैसेलिटियूं थी रहियूं आहिनि जंहिंमें हवाई अॾा त जाम सुठो थी वियो आहे पहरियों राष्ट्र जो हूंदो हुयो हाणे अंतर्राष्ट्रीय बि थी वियो आहे पहरियों असांखे सिंगापुर अमेरिका डुबई वञण लाइ बॉम्बे वञिणो पवंदो हुओ बड़ौदा अहमदाबाद वञिणो पवंदो हुओ हाणे असां सूरत मां ई सिधो वञी सघंदा आहियूं ऐं इन जे करे असांजो सूरत जो बिज़निस बि जाम वधंदो छोकी इंटर्नेशनल थी रहियो आहे ऐं सूरत डायमंड जो हब आहे त ॿाहिरां जेके माण्हू पहिरो बॉम्बे वेंदा हुया हाणे सिधो सूरत लहींदा ऐं सूरत में धंधा बि जाम वधंदा टैक्स्टाइल जा बि जाम धंधा वधंदा जंहिं करे इन फैसेलिटिन मां असांखे लाभु उठाइणो आहे ऐं असांखे हिन खे जाम सुठो यूज़ करिणो आहे त इन में ॿी ॻाल्हि छा आहे त ट्रेन जा बि जाम सुठा ज़रिया थी विया आहिनि पहरियों सूरत मां सभु ट्रेनियूं न वेंदियूं हुयूं हाणे वंदे भारत इहे उहो सभु ट्रेनियूं डाइरैक्ट हितां सूरत खां थी वञनि अलॻि अलॻि शहरनि में त ॿाहिरां माण्हू डाइरेक्ट सूरत अची था सघनि जंहिंजे करे धंधो जाम सुठो वधंदो वेंदो डायमंड जो चाहे टैक्स्टाइल जो ऐं जंहिंखे सूरत में सिटीअ में यूज़ करणो आहे ट्रांसपोर्टेशन त हुन में बस वग़ैरह टैक्सी वग़ैरह जाम सुठियूं सुठियूं कंपनियूं हाणे अची वियूं आहिनि उबर ओला रैपिडो त इन शयुनि जो असां लग्ज़रीअज़ यूज़ करे सघंदा आहियूं ऐं जाम सुठो यूज़ थो थिए ऐं जाम सुठो हली रहियो आहे इहो सभु